हां जी हैलो भैइया ओह् लेतर दी इक्क ट्रॉली मंगवानी ऐ हां जी इक्क जेह्ड़ी ट्रॉली होंदी ऐ ओह् मंगवानी ऐ हां लाई ओड़ ठीक ऐ फ्ही ठीक ऐ हां ठीक ऐ मैम देई ओड़गी पैहे तुस ठीक ऐ